शिक्षा हीअ अॼुकल्ह जे समय में जाम अहमियतु जी चीज आहे सभिनि खे शिक्षा जरूर जरूर प्राप्त करणु घुरिजे आहे शिक्षित माण्हू जी ही ख़ासि बात आहे की हुनखे जॉब आसानीअ सां मिले थी कहिड़ी बि नौकिरी हुनखे आसानी सां मिले थी शिक्षा हुजनि जाम जाम जाम सुठी ॻाल्हि आहे अशिक्षित रहण जो हीअ नुक़सानु आहे की हुनखे ढंग जी नौकिरी नथी मिलनि हुनखे केर बि माण्हू बीह बिहण नथा ॾियण अॼुकल्ह शिक्षा जी जाम जाम जाम क़ीमत आहे हिन करे असां सभिनि खे शिक्षित हुजनि खपनि घटि में घटि असांखे पंद्रहीं त पंद्रहीं क्लास ताईं त पढ़ण घरण घुरिजे पंद्रहीं क्लास पढ़नि जी जाम क़ीमत आहे असां ग्रैजूएट थी वञू था ऐं असांखे डिग्री प्राप्त थिए थी हुनखां पोइ बि जाम पढ़ाई आहे उहा असां पूरी करे सघूं था ऐं असांखे जाम सुठी नौकिरी मिले सघे थी शिक्षित हुअण जाम जरुरी आहे ऐं अशिक्षित अॼु जे टाइम ते न जे बराबरि आहे असां जाम माण्हू चवंदा आहे की सभु शिक्षित थियण ऐं सभु अ अ अॼुकल्ह शिक्षा ॻोल्हण था और शिक्षा प्राप्त कंदा आहिनि